जेना भोर पहर घुमय फिरय जाइ छियै दोस्त महीम जे छै जरमे आधा कोस एक कोस बुलि फिरि कऽ अयलहुँ बैठि कऽ अपना नीक बेजाए बात बतिएलहुँ खेतीबाड़ी देखय गेलहुँ कोन फसल कैसन छै नहि छै की खराब होतै की बढ़िअँ होतै की चीज दिअ पड़तै कोन दबाइ होलै कखनि खाद लगतै कखनि पानि लगतै इएहसभ घुमलहुँ फिरलहुँ फेन अपना घरपर अयलहुँ नहयलहुँ सुनयलहुँ खाना पीना खयलहुँ पीलहुँ ओकर बाद फेन गेलहुँ अपना खेतीबाड़ी जेना अभी गहूँम पाकि गेलै गहूँमके कटनी समय काटय पीटय पड़ै छै काटि कऽ ओकरा बिथारि देतै ओकर बाद सुखतै ओकर बाद बोझा बन्हयतै तब दमाही होतै अपना कोइ मन्दिरेपर गेलहुँ अयलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ दोस्त यार जेना अपना गेलहुँ अयलहुँ घुमि घामि कऽ फेन बैठलहुँ पाँच गो अपना टोला मोहल्लाके आदमी रहल चाहे दोस्त महीम रहल नीक बेजाए अपना सभ बतिएलहुँ इएहसभ बुलि टहलि कऽ अयलहुँ खेतीबाड़ी घुमलहुँ घामलहुँ मक्कइमे कखनि पानि लगतै गहूँममे कखनि पानि लगतै आलू कखनि उखड़तै इएहसभ समय करय पड़ै छै ओकर बाद घुमि घामि कऽ अयलहुँ फेन अपना नहान सुनान खाना पीना खयलहुँ पीलहुँ खेतीबाड़ी मे देखि कऽ कोन फसल कखनि काटय पड़तै कोन फसलमे कोन चीज बिगड़ि होलै इसभ देखय पड़ै छै साँझोकेँ अपना घूमय फिरय लेल गेलहुँ जेना परे पैखाना होलै बाहर गेलहुँ पर पैखाना फिरि कऽ अयलहुँ कुल्ला कुलाली करलहुँ मूँह कान धोलहुँ घुमि फिरि कऽ अयलहुँ इएहसभ बात विचार होइ छै